आंबो आसामनिनो सासे सुबुं आरो जोंनि जिल्लाया क'क्राझार जिल्ला जों क'क्राझार जिल्लायाव थायो दा जोंनि गोबां गामियाव गोबां गोग्लैसोनानै थानाय गोबां सुबुंफोरनो जेरैबायदि सरकारा आथिखालाव माखासे मावथांखिफोरनि गेजेरजों देहा फाहामनायनि राहा लामाखौ लादों दा क'क्राझार जिल्लानि जानानै आंबो बे सरकारनि लानाय मावथांखिफोरखौ आंबो साबजानाय मोन्दों आरो आंबो बाखनायदों मानो होनबा जोंहा गोबां जोंनि थांनानै थानायनि गेजेराव बबेबा बबेबा समाव लामा गैयैआव बा गारि मटर गैयैआव मोनसे समाव जोङो गोबां भुगिनांबाय नाथाय आथिखालाव जोङो देहा फाहामनो थाखाय बा जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंनो सरकारा माखासे सुबिदा होबाय जेरै अवान जिर' ओइट आरो ओमफ्राय गोदान गोदान दा एम्बुलेन्स फैगासिनो दङनो बेफोरखौ जोङो मोनगासिनो दं आरो फारफ्रामजोंबो बिथिङाव बे सुबिदाखौ मोनोब्ला जोंनि गरिब गुनद्राफ्रा जोंनि गोगो जिउ खांनायाव जोंहा मदद जायो आरो बेबादि मददखौ जों मोनबाय थानो हायोब्ला जोंहा इउनावहाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ गोगो देहानि बिगोमा खालामनो हायो आथिखालाव जोङो बे सुबिदाखौ जेरै मोन्दों एरै जाहाथे मोनबाय थानो हायो बेखौ जोङो सरकारखौबो खावलायो आरो देहा नङाब्ला जोंहा जेबोआनो गैया देहाखौ ओंखायनो जोंनो नांथारगोै मोजां देहानि बिगोमा जानो हायोबासो जोंनि गथ' गथायफ्रा फरायनायाव लिरनायाव गेलेनायाव मावनायाव दांनायाव साननायाव बायदि बिथिंफ्राव जोङो जौगानो हायो नङाब्ला जोङो जौगानो हाया आरो थांनानै थानोबो हाया ओंखायनो मानसिया मोजां अथाद गोग्गो देहानि बिगोमा जानांगौ दा बे सुबिधाखौ जोङो मोनबाय थानांगोन आरो मोन्थारनांगोन फारियै नाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिर गिदिर बेमार जायोब्ला जोङो थांनो गोनां जायो बे थांनो गोनां जानायनिफ्राय जाहाथे जोङो रेहाय मोनो बेखौबो जोङो सरकारखौ खावलायो आथिखालाव जोंनाव फ्राय जों नुबाय जोंनाव केन्सार हचपिटालबो फैबाय बेफोरखौबो जोङो लासै लासै मोननो हाबाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बेखौ मोन्दों दा जों बेफोराव माबाफोर बेमार जायोब्ला केन्सारफोर बायदिसिना जायोब्ला जों ट्रिटमेन्ट लाहैनायनि सुबिदाखौ जोंनो होबाय सरखारा बिनि थाखायबो जोङो माने गोजोन नांगोन दा आरोबाव जों नुहरदों मोनसे समावहाय जोंनि मोजां बेमार डायग्नसिस जायैनि थाखायनो जोङो मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै आरो बे लानो हायैयाबो जोंनि गोबां गरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा बेफोरावनो गोग्लैसोनानै थानांदों फारियै जोङो ओंखायनो जोंनि सावस्रिया मोजां लाखिनो थाखाय सरकारनि मदद नांगौ आरो बे सावस्रिखौ मदद खालामनायाव खालि सरकारनिल' खोथा गैला जोंबो जोंनो निजे बा जायगायावबो माखासे बेबस्थानि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरनि थानाय जानाय फरायनाय बिसोरनि गासिबो बिथिंखौ जोङो एसेयै साब सिखोनै जोङो लाखिलांनो नाजानांगोन होमब्लानो जोङो सावस्रिनि फारसे गोबां रैखाथि मोननो हायो जोङो माखासे ओरै जोंनि गामि ओनसोलाव थानायफ्रा जानायफ्रा उन्दुनायफ्रा दासिमबो नांगौ बादियै जौगाखाङाखै होननानै जों बुंनो हायो जायनि थाखाय जोंनि सावस्रिया नांगौ बादि नङा बा साफिसेन्ट नङा सरकाराल' होबाबो जाया जोंहाबो गियाना थिग थानांगोन आरो सरकाराबो बिनि जे बेतार माने ट्रिटमेन्टनि थाखाय बा जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनायनि थाखाय जोंखौ बानजायनांगोन फारियै जोङो बेफोरबादि सुजुग सुबिदाखौ जुदि मोनलांबाय थायोबा जोंबो लासै लासै जोंनि बे क'क्राझार डिचट्रिक्ट आबो सावस्रिनि बिथिङाव जों जौगागोन नाथाय जोंनो मोजां बे सुबिदाया थालांबाय थानांगोन फारियै दा जोङो जे आथिखालाव नुयो जों जे मानसिया साइकेट्रिस्ट अरथाद मेनटेलि बायदि रोखोम जानाय दा बेफोरबो मानो जायो बेफोरखौबो सरकारा एसे नायोब्ला मोजां आरो जोंनि क'क्राझारआवथ' गैया दासिम बेयो दा गुवाहाटी बादिआवनो जि एन आर सि जेरखम दाउन थाउन आव दङ आरो बिनिफ्राय ओजों नर्थ गुवाहाटीयाव दं ओमफ्राय दंबावो बिदिनो साब्रै साबासो दं आरोखि खिन्थु बेथ' जोंनि थाखाय खस्थ' दा ओंखायनो जोंहा क'क्राझारआवबो बेफोरबादि माने माबाफोरखौ डक्टरफोरखौ मोनोब्ला मोजां जों गुवाहाटीयाव जाहाथे थांनाङा जों बे खस्थ'खौ लानाङा बेबादि दा मानो थाखाय जोंनाव गैया दा बेफोरसो दा जोङो मो खस्थ'नि गेजेरजों जेरै केन्सार हसपिटालखौ मोननो हाबाय जों बेयाव ट्रिटमेन्ट लानो हासिगोन बे सरकारनि सायाव जों बाखनायथाव आरो जोङो बेखौ बाखनायखानांगोनबो आरो बे सुजुग सुबिदाखौ जोङो दा मोनबाय फारियै जोङो सावस्रि रैखाथिनि थाखाय जोंहा जे जे सुजुग आरो सुबिदाखौ नांगौ बे सुजुग आरो सुबिदाखौ जोंनो सरकारा होलांबाय थाथों आरो जोंबो मोनबाय थानो हाथों होमब्लानो जोंनि गोबां माने गामियारि मानसिफोरनि जिउ खांनायनि लामाया मोजां जागोन मानो होनबा बास्टबिथ' जोंनि मानसिफ्रा जोबोद गोगलैसोनाय आथिखालावसो एसे एसे जोङो जास्त माने माखासे सुबिदाखौ जोङो मोनबाय आरो बे मोननायनि थाखाय जोंबो दा जौगालांनो थाखाय बा मोजां गावनि सावस्रिखौ मोजां बा जोंनि जिल्लाफोरखौ मोजां मुं लाखिनो थाखाय जोंहाबो माखासे कर्म' मावलांनागोन मानो होनबा जों मिथियैखौ जों मिथिनो नाजानांगोन रोङैखौ रोंनो नाजानांगोन आरो जोंनि सावस्रि रैखानि थाखाय जे जे आदब खायदा गियान बेफोरखौ नांगौ बि गियानफोरखौ जोङो लानांगोन एबा लानो हायाब्ला गोरों मानसिनाव जोङो सोंनांगोन फारियै बेबादि दा जोंनाव माखासे लाजिनायबो दं जाय जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा थि समनि गेजेराव मोजां डक्टरजों मोजां सावरायै नियै ट्रिटमेन्ट मोनैयाव बा मोजां डक्टर गैयैआव जों गोबां भुगिनांगौबो जायो दा बेबादि जोंनि दा गेजेराव बेफोरबायदि सुबिदाया जाहाथे फैजोबोब्ला जोंनि जिल्लायाव जोंबो जोबोद बाखनायगोन आरो जोंनि जिल्लाया जाहाथे मोजाङै मोजां जौगानो हायो जों बेखौबो गभमेन्टनाव खामना खालामो आरो जोंबो फारफ्रोमनि बिथिंआव मोजां जानायनि बे नाजानायाबो जोंनाव थानांगोन आरो जोंबो थानो सेस्ता खालामगोन बेखौनो आङो बुंनानै आंनि बे सावस्रि बिफानाव जोङो माबोरै सोलिनांगौ बा माबोरैबा जोंनि सावस्रिया मोजां जागोन जोङो बेखौ बुंनानै आं बेखिनियाव फोजोबबाय